मिथिखानाय बायदि जेरै जोंनि भारत हादरा जेरै एग्रिकाल्चारेल इकन'मि आबादारि रांखान्थि थिग बेबायदिनो जोंनि क'क्राझार जिल्लायावबो गोबाङानो आबाद मावनानै जायो आरो माखासेफोर जायफोरा रोंगौथि दं बिसोरो माखासे साख्रिफोराव हाबसोनानै थाबाय आरो जायफोरा रोंनानैबो साख्रि मोनाखै बा माखासे गुबुन खायदा आदबफोर दं बिसोरो फालांगि खालामनानै गावसोरनि जिउखौ खुंगासिनो दं आरो जायफोराहाय आबाद मावनो थाखाय हा हु बा समप्ति गैजाया बिसोरो मालायफोरनि न' बा माखासे खामानिफोरखौहाय दिन हाजिरा हिसाबै खामानि मावनानै गावसोरनि जिउखौ खुङो एबा गावसोरनि न'खरखौ सालायलाङो थिग बिबायदिनो बुंनो थाङोब्ला फरायनाया जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव गोबाङानो गोबां फरायनानै थानाय दङ आरो साख्रिफोरखौ मोननो हायाखै एबा गावनि इमप्लयमेन्टखौ जेनेरेट खालामनानै बा खालामनानै लानो हायाखै मानो होनोब्ला दानि कम्पिटिसनाहाय बर'नि बिथिंआव जोबोद गोब्राब आरो माखासे सुबुंफ्रा एबा साथ्र'फ्रा बे बादायलायनायाव जुजिनो हाजोबाखै आं बेखौनो बुंनो सानोदि जायफोराहाय फरायनानै साख्रि मोनाखै बिसोरो माखासे गावनि रोंगौथिफोरखौ बाहायनानै माखासे गुबुन राहा लानायनि मोनसे सुजुगखौ लानांगौ होननानै आं सानो आरो जायफोरा आबाद मावो बिसोरो दानि बिथिंआवथ' गोबां सरकारनिफ्राय अनसुंथाइखौ मोननो हायो जेरै दा बुंनो थाङोबा जोंनि आसामावहाय गोबां आबादारिफोरनि थाखाय गोबां स्किम्स बा अनसुंथाइफोर दं जायफोरखौ जायफोरखौहाय लानानै बा मोननो हानानै बिसोरो गावसोरनि आबाद मावनायनि जा आयदा बिसोरखौहाय इमप्रुभ बा मोजांनिफ्राय मोजांसिन खालामलांनो हायो आरो माखासे इन्फ्रास्ट्राक्चारफोर लाबोनानै आबादखौहाय जे निदानावहाय जिनै दानबो आबाद मावनायनि सुजुगखौ जों लानो हायो आरो जायफोरा साख्रि मावानो रोङाखै न'खर सालायनायाव गोबां खस्त' मोनो मानो होनोब्ला बेसिक सेलारिफ्रा गोबां खम जायो जायनि जाहोनाव न'खर सालायनाया बे जोबोद गोब्राब जानो हमो आरो बेखौ जुजिनोब्ला सासे मानसिया मोनसेल' नङा आरो साख्रिनि बेथनल' नङा जेरै गुबुन गुबुन लामानिफ्रायबा गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्रायबो रांखौ लाबोनायनि मोनसे सुजुग बा खायदा आरगखौ बाहायनानै लानांगौ जायो थिग बेबायदिनो दानि जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव फरायनाय सुबुंफोरा गोबां दं जेरै पस्त ग्रेजुवेशन ग्रेजुवेशन खालामनायफोर सानथ्र'हायै आरो बिसोरनि गेजेराव गोबां कम्पिटिशन जालायबाय थायो मानो होनोब्ला सोरकारनिफ्राय बा सोरकारनि साकरिखौ मोननो थाङा मानो होनोब्ला बे रेक्रुइटमेन्टा जोबोद खम आरो प्राइभेट साख्रि होननानै बुङोब्ला जोंनि जा बे क'क्राझार जिल्ला बेयावहाय प्राइभेट सेक्ट'रनि प्राइभेट सेक्ट'रनि रिचआ गैया मानो होनोब्ला जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव इन्डास्ट्रिस बा कारखानाफोर जोबोर खम बा गैयाखौनो बुंनो थाङोब्ला गैयाखौनो होनजायो आरो प्राइभेट सेक्ट'रनि जब बुङोब्ला जोंनि क'क्राझार जिल्लायावहाय दङ माखासे प्राइभेट बेंक्स बेनि अनगायै आरो दंबावो जेरै प्राइभेट स्कुलनि टिचार्स बा फोरोंगिरि जानाय बेनि उनावहायथ' प्राइभेटनि स्क'पआनो जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव गोबां खम थिग बेबायदिनो आं सानो जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव गोबां इन्डास्ट्रिस बा प्राइभेट जबफोरनि फेसिलिटिसफोरा थाबैनो फैनांगौ मानो होनोब्ला बेफोरबायदि सफैयोब्लासो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि माखासे आनएमप्ल'यद्सफोर जाय जाय साख्रि मोनाखै बिसोर बेनि प्राइभेट जब मावनानै गावनि जिउखौ दानो हागोन